आंनि जिउआव आङो गांसे बिजाब फरायबाय बेनि बारैबो गोबां बिजाब फरायदों बेनि गेजेराव नैबे गांसे बिजाब फरायनाया आंनि गोसोखौ सोमोनां होदों थारैनो साननो गोनां जादों नैबे गांसे बिजाबखौ फरायनानै बे बिजाबा जादों जोंनि हादोरनि हादोरगिरि दा थैनानै थांनाय ए पि जे आब्दुल कालमनि गांसे बिजाब बिथांनि सोमोन्दै लिरनाय बिजाब बिथाङा बै समनिफ्रायनो माबादि फरायोमोन मा बादि लोगोफोरजों ज' जाबोदोंमोन मा बादि लोगोफोरजों सोरबादि फोरोंगिरिजों थाफानानै फरायबोदोंमोन बेफोरखौ खोनानानै फरायनो मोननानै सोलोंनानै गोसोआव जोबोत सोमोनांनाय मोनदों

बेवहाय फरायनानै मोनथिनो मोनदों बिथांनि गासैबो फरायसा लोगोफ्रानो हिन्दु निमोन नाथाय बिथाङाल' हारसिङै मुस्लिम धोरोमनि सासेल' मुस्लिम धोरोमनि सासे फरायसामोन नाथाय अब्लाबो बिथाङा हिन्दु फोरजोंनो गोरोबफानानै थाफानानै गोरोब फानानै धोरोमाव जेबो बेरेखा साना जासे ज'यैनो सोलोंलायदोंमोन थालाय दोंमोन जालाय दोंमोन बेनिफ्राइ मिथिनो मोनदों धोरोमाव जुदा जुदाब्लाबो जोङो मानसि हिसाबै आलादा नङा जुदा नङा जोङो बयबो एके रोखोमसे जालाय लोंलाय सुवा सुथि साना जासे जालाय लोंलाय जयैनो सोलोंनो हायो थानो हायो जायखि जायखि जाया बिजाब फरायनाय क्लाबाव जयेन जानाया जादों आङो क्लाब होननाय जायगायाव जयेन जाफेराखै एबा थाफेराखै नाथाय गुबुन गुबुन समाव जिल्लानि लायब्रेरि होननाय जायखौ इंराजिआव बुङो दिसट्रिक लायब्रेरि बेफोराव थांनानै गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर मानसिफोरनि खौरां लाइसि गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउनि सोमोन्दै फरायनो मोनदों माखासे धोरोम बिजाबफोरनि सोमोन्दैबो फरायनो मोनदों दा बेफोराव फरायनानै माखासे गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरांखौ मोनथिनानै माखासे आखल आखु दानानैबो लानो हायो एबा जिउ दैदेननायाव जिउआ जिउ दैदेनलांनायाव गोहो बोलो आखल आखु मोननो हायो फोसाबलांनो हायो दालांनो हायो